पहले कुएँ से पानी रस्सी से निकाला जाता था जो कि बहुत मेहनत लगती थी रस्सी से पानी निकालने के में लेकिन आज की डेट में हम मोटर का उपयोग करके पानी आसानीपूर्वक निकाल रहे हैं जिससे कि हम अपने खेतों कि सिंचाई और साग सब्जी आसानी से उसे भर भी ले रहे हैं और समरसेबुल का भी उपयोग करके छोटे पाइप से या फिर मोटे पाइप से हम अपने खेतों की सिंचाई सब्जी की सिंचाई आसानीपूर्वक कर रहे हैं और बाथरूम में भी पहले पानी हमें ले के जाना पड़ता था जिससे की बड़े बुजुर्ग तो पानी लेके जा नहीं सकते हैं लेकिन आज की डेट में मोटर के उपयोग से हम पानी आसानीपूर्वक बाथरूम में हुआ नहाने के स्थान पे हुआ आसानी पूर्वक चला जा रहा है और हम हाँ उसका उपयोग भी अच्छे से कर पा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मोटर का उपयोग आज के डेट में बहुत ही उपयोगी है जिससे कि हम कुएँ के पानी आसानीपूर्वक निकाल रहे हैं किन्तु कुएँ का पहले तो बहुत ही इस्तेमाल होता था किन्तु आज के डेट में उसका उपयोग बहुत कम हो गया है क्योंकि लगभग घरों में मोटर का उपयोग हो चुका है आसानीपूर्वक पानी महिलाओं के पास पहुँच रहा है सब अपना उपयोग पहले पानी लिमिटेड होता था लेकिन आज के डेट में पानी अनलिमिटेड है जिसको जितना उपयोग करना है वो उतना गिरा रहा है जितना जितना मतलब उपयोग नहीं करना वो भी पानी गिरा है